फिर टैक्टर महिंद्रा टैक्टर और महिंद्रा टैक्टर बहुत उपयोगी होती है ट्रैक्टर जो होती है वह खेतों को खेतों को जोतने के लिए बोने के लिए टैक्टर होता है टैक्टर से लोग खेत जोतते हैं बोते हैं और पहले बैलगाड़ी पहेले बैलगाड़ी होती थी बैल होता था जिससे लोग बीया या पड़ता था और बहुत ही नुक़सान होता था और अब टैक्टर से लोग खेत को जोतते हैं खेत से कटाई करते हैं और गेहूँ कटता है टैक्टर से टैक्टर से समान लोग ईंटे है पत्थर है गाटर है यह सब टैक्टर से पहले बैलगाड़ी से बीज को कड़ा जाता था बीज पड़ता था बहुत ही नुक़सान होता था मगर अब टैक्टर होने से बहुत ही आसान हो गया है टैक्टर से खेतों में बीज है गेहूँ कटता है धान ओसाता है और यह भूँसा अलग होता है और गेहूँ अलग हो जाते हैं और सरसों भी गेहूँ टैक्टर बहुत उपयोगी बीज सरसों से भी बीज अलग हो जा सरसों टैक्टर से बीज अलग हो जाते हैं और टैक्टर ही बहुत उपयोगी पहले बैलगाड़ी थी जिसमें बैलगाड़ी से जोतना बोना होता था तो बहुत ही मेहनत लगती थी लोग सरसों हाथ से पीटते थे और जाता में पीसते थे निकालते थे मगर अब अरहर के लिए भी मसीन टैक्टर से ही हो अरहर निकल जाता है आराम से भूंसा है धान है खेती है धान चावल है तीसी है सरसों है सब बेहन पड़ता है और टैक्टर से जोतकर लोग खेतों में सिंचाई करते हैं अच्छे से उस खेत को जोत बो कर अच्छे से करते हैं भूंसे को ढोते हैं और टैक्टर से टेक्टर से टैक्टर से ट्रैक्टर से बहुत खेत जोतना बोना करते हैं और टैक्टर जो है बहुत उपयोगी उससे उससे खेतों को जोत कर भूंसा ढोना बैल बैलगाड़ी का बहुत ही कष्ट होता था बैलगाड़ी से जोतना बोने से अब ट्रैक्टर हो जाने से खेतों में बहुत ही फ़ायदा होता है उससे तेल तलिहान अरहर मसूर चना भूंसा सब ट्रैक्टर से उपयोग होता है ट्रैक्टर बहुत ही उपयोगी होता है जो कि काम की होती है टैक्टर से पूरा भूंसा ढोआता है गेहूँ ढोआता है धान धान की ट्रैक्टर में धान की मसीन जो लगती है उससे चावल अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है जो बहुत ही उपयोगी होता है और टैक्टर बहुत काम की चीज़ होती है टैक्टर हो जाने से लोगों का पहेले बहुत ही मेहनत करते थे मगर अब ट्रैक्टर हो जाने से आसानी से लोग काम कर लेते हैं जो पाँच दस पन्द्रह में घंटा लगता था अब लोग दो तीन चार पाँच छः घंटे में उस काम को अच्छे से कर लेते हैं और अच्छे से ही कम समय में उपयोग करते हैं टैक्टर बहुत ही मेहनत कम लगती है टैक्टर से मेहनत कम लगता है और बहुत उपयोगी है टैक्टर बहुत ही है अच्छी चीज़ है ट्रैक्टर से लोग और सब समान ढोते हैं भूंसा है यह भूंसा ढोते हैं यह सब करके कर लेते हैं टैक्टर भी बहुत से टैक्टर हो जाने से लोगों पर को आराम हो गया और टैक्टर बहुत ही अच्छी चीज़ होती है खेत का जो आता है भूंसा भूंसा ढोना यह सब करने होता है टैक्टर बहुत उपयोगी चीज़ है वह टैक्टर से खेतों में लाइट का काम आता है टेक्टर से रात को लोग लाइट लगाकर खेत को जोतते और गेहूँ काटते हैं भूंसा काटते हैं लोग